اترپردیش میں بھی ایسے بہت سارے لینڈ مارک ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ وزٹ کرتے ہیں آج بھی اور یہ لینڈ مارک جو ہیں وہ بہت پرانے بھی ہیں جیسے کہ بڑا امام باڑہ لکھنؤ میں جو کہ سچویٹیڈ ہے اس کا جو ہے وہ بھی بہت ٹورسٹ پلیس بہت اس کے وزیٹرس بہت رہے ہیں اور فتح پور سیکری ہو گیا اکبرس ٹام ہوگیا یہ ساری چیزیں بہت ہی لینڈ مارکس ہیں جہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی مزاریں ہیں جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ وزٹ کرنے آتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی ایسے جیسے بھول بھلیا ہوگئی اور کئی سارے زو ہو گئے جہاں پہ جو ہے لوگ اکثر وزٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ ساری چیزیں دیکھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں اترپردیش کی لینڈ مارکس میں ہی کاؤنٹ آئیں گی کیوںکہ کیوںکہ اترپردیش بہت بڑا ہے اور یہاں پہ کئی سارے لینڈ مارک ہیں جہاں پہ لگ بھگ سال میں بہت سارے لوگ جو ہیں کروڑوں کی سنکھیا ہے پھر لاکھوں کی سنکھیا میں وزٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں جاننے میں بہت ہی دلچسپی رہتی